جذبات کی گلوکاری میں اپنے کردار نےیں مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں اس میں جذبات کا بہت بڑا داخل ہوتا ہے اور میں اسے مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہوں کبھی لکھ کر کے بھی بیان کرتا ہوں کبھی بول کر بھی بیان کرتا ہوں اور کبھی گا کر کے بھی بیان کرتا ہوں کہن اغگرض کہ مختلف طریقوں سے یہ انسان کے جذبات کے اوپر منحسر ہے کہ وہ کس طرح سے بیان کرنا چاہتا ہے عماون میں بہت زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں اور لکھ کر کے بولنا بھی پسند کرتا ہوں اور کبھی کبھی گا کر بھی سنانا پسند کرتا ہوں اور یہ بہت زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں خود سے اور خود کی بنائی ہوئی غزلیں گانا پسند کرتا ہوں اور لکھنا پسند کرتا ہوں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو میرا تجربہ شدہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ لکھوں لیکن یہ ہو نہیں پاتا کہ جب تک انسان جذبات میں لیا اور اور وہ اپنے مطلب اپنے اوپر خیال کرتے ہوئے اور اپنی باتوں کا خیال کرتے ہوئے جب تک اس چیز کو نہ کرے تو اس کے ذہن میں یہ باتیں آتی نہیں ہیں اس لیے میں گا کر کے یا لکھ کر کے کرنا پسند زیادہ بہتر پسند کرتا ہوں